हेल' औ औ औ औ सों सों अ' मेलेरियायाथ' थामफैनिफ्रायसो जायो ओमफ्रायसो थामफैयाथ' जेनेबा जेराव लेथ्रा जायगा एबा लेथ्रा लेथ्रा जायगायावसो थायोना थामफैफ्राथ' बिनिखायनो नोंथाङा माने गावनि खाथि खालायाव माने साफा दोननांगोन आरो ना साफा खालामनानै दोनबाय थानांगोन ओमफ्रायसो हराव उन्दुयोबाथ' माने मुसारिफोर खेंनानै उन्दुनांगोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो साफा लाखिनांगोन आरो गावनि जायगाखौ अनजिमायाथ' सिगाङाव माने जाजेननायाव गोबांआनोमोन ओमफ्रायसो दा माने एसे जोंबो माने माने खामानि माबानानै जोङो दा खमायनो हमदों आरोना दा एसे एसे खमायबोगासिनो दं

औ औ

बे नालाफोरखौनो माने बेयाव माखासे जेनेबा प्लासटिक बुस्तुफोर जेनेबा थाबथानानै थानायनि थाखाय बे दैबानानि दैया थांनो हायै जादों नालाय बेफोरखौनो माने बख'नानै एबा साफा खालामनानै होनांगोन आरो जाहाथे दैबानानि दैया माने ओंखारलांनो हायो ओमफ्रायसो बे दैबाना जाबाबो दैबाना जाखांनायनि उनाव न' बांखौ माने मोजाङै साफा खालामनानै लानांगोन आरो जाहाथे बेयाव बे दैबानाजों फैफानाय बिजानुफोरा थालाङा

वेलकाम